नमस्ते हाँ फल है हाँ हाँ हाँ हाँ जी हाँ मैडम सेब है केला है पचास रुपए दर्जन अमरुद है जैसे सौ रुपए किलो आम भी रखते हैं मैडम आम है जैसे दू सौ डेढ़ सौ रुपया किलो हाँ आम

सेम जैसे चालीस रुपया किलो अंगूर भी है इस समय अनानास है और अमरुद है और अनार है लीची है जैसे लीची के पाँच किलो

हाँ सब चीज हाँ हाँ हाँ हिरमाना भी है खरबूजा भी है हाँ हाँ आजकल गर्मी का सीजन आ गया है ना तो सब चीज है खरबूजा हिरमाना और खीरा भी है ककड़ी भी है इसका सीजन आ गया है सब चीजें हैं मैडम हाँ हाँ सब चीजें अभी तक बहुत कुछ जैसे है हूँ हूँ हूँ हूँ छोटा वाला जैसे रहे चालीस के रहे बड़ा वाला रहे सौ रुपया किलो हाँ हाँ आम का जैसे सीजन आ जाता है तो जैसे पचास रुपये का आधा किलो

हाँ हाँ हाँ हाँ हूँ हूँ हूँ हूँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ सत्तर रुपया का केला हो जाता है मैडम